जय झूलेलाल ईअं त हाणे असांजी रसोई में जाम नवां नवां सामानु अची विया आहिनि जीअं मिक्सर ग्राइंडर गैस सिलैंडर ओवन वॉशिंग मशीन फ्रिज जाम शयूं अची विया आहिनि ॾाढी घणी सहुलियत अची पई आहे असांखे त जीअं हाणे मिक्सर ग्राइंडर जीअं अची वियो आहे हाणे त असां पहिरों मिक्सर ग्राइंड में हाणे त असां फटाफटु कमु था करे सघूं पर पहिरें ज़माने में असां लस्सी वग़ैरह सभु मंदिरे सां कंदा हुआसीं मंदिरे सां जाम टाइम लॻी वेंदो हुयो ऐं हाणे अची वई आहे वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन में असां कपिड़ा विझूं था सुकाल ते अची सुका बि सुका बि था निकिरी अचनि पिया पहिरों असां वरी छा कंदा हुआसीं कपिड़नि खे पुसाइ रखंदा हुआसीं तंहिंखां सवाइ वरी साबुण खां मली साबुन सां साफ़ कंदा हुआसीं सोटियूं हणंदा हुआसीं फिर उनखे निचोड़ींदा हुआसीं निचोड़नि खां पोइ वरी असां उनखे तारुनि में लॻाईंदा हुआसीं तारुनि खां पोइ असां वञी करे कपिड़ा उस में जेतिरी उस निकिरे त ई कपिड़ा सुकंदा हुया बरिसातियूं ईंदियू वेंदियूं हुइयूं हुनमें जाम कपिड़ा आला थी वेंदा आहे जाम ॾुकु ॾुकु पाए करे कपिड़ा खणणा पवंदा हुया पर हाणे त इहे ॻाल्हि आहे ई न वॉशिंग मशीन में जाम तकिड़ो कम थी थो वञे हुनमें धोपी बि वञनि पिया ऐं सुकजी करे बि निकिरनि था पिया ॿी रहियो हाणे जेके मसाला असां पहिरें पीसंदा हुआसीं डंडे कुंडे में डंडे कुंडे में मसाला असां ॾाढा सुठा पिसजंदा हुया पर चङो टाइम लॻी वेंदो हुयो पीसण में हाणे मिक्सर ग्राइंडर में जाम फटाफटु कम थी थो वञे पियो ऐं शइ जो स्वादु बि थोरो त घटि आहे पहिरों हथ खे हथ खे मज़ो न आहे उअ हथ जहिड़ो मज़ो न आहे हुनमें ॿियो अची वियो आहे हाणे गैस चुलो गैस चुले में असां हाणे त कमु जाम सुठे में फास्ट में थी थो वञे छाकणि टे टे गैस लगातारु अचंदा चारि चारि पीस कठा त अचनि पिया हिकु ते भाॼी रखि ॿिए ते फुल्का पचाए टे ते चांवर ठाहे चौथे ते कुझु बि रखि माना मतिलबु जल्दी कम थी थो पर पहिरों एस पहिरों वारे ज़माने में असां छा कंदा हुआसीं न इयो हूंदो हुयो छेणो हूंदो हुयो कोयला हूंदा हुया ऐं तंहिंखां सवाइ अ बटीअ वांगुर हिक मना हिकिड़ी चुलो हूंदो हुहो जंहिंमे असां कमु कंदा हुआसीं उनमें जाम टाइम लॻी वेंदो हुयो पर उनमें छा आहे तकलीफ़ ॾाढी घणी थींदी हुई टाइम घणो लॻंदो हुयो तंहिंखां अख़ियुनि मां पाणी वाणी बि जाम ईंदो हुयो पर उहो मज़ो ॿियो हुयो ऐं हाणे बि मज़ो इहो ॿियो आहे जो असांखे माना प्लस सहुलियत ॾाढी घणी थी वई आहे हाणे त टाइम जी ॾाढी वैल्यू आहे हाणे त जंहिंमें जल्दी सभु कम थी था वञनि इहे गैस जाम ॿी शयूं हाणे जाम असांजो टाइम बचायुनि थी पियूं तंहिंखां सवाइ असांखे माना मतिलबु टाइम ड ॾियनि थियूं ॿियो नओं कुछ करण लाइ जय झूलेलाल